गोंयांतलीं मैन तशीं फॅमस बार्रां आसा स्टारलायट पॅन अरोमा मिलेनो जोसफ बार फॅरफिल्ड अशीं बार्रां आसा जंय फॅमस कांतरां म्हणटा जशीं की यो बायले यो सोरो म्हाका दी पोयलो सोरो दिना जाल्यार तुजो फोडटोलो तोकलो मागीर मिरा मिरा म्हणटा अशीं खुबशीं आसता आनी तेंचें प्रायसींग तुका पांचशे रुपयाचे भितर एकठ्याचें जाता